मैं साईं समर्पण ग्रुप में काम करता हूँ जो जौनपुर में है इसके जो प्रबंधक हैं विजय जयसवाल जी हैं तो यहाँ पर हम लोग बिजनेस में सबसे पहले ये आर डी एफ डी ये करते हैं और जिनमें हमें बहुत ज़्यादा अच्छा ये मिलता है कमीसन भी मिलता है और कमीसन के साथ साथ जो जिनका पैसा जमा होता है उनको बहुत ज़्यादा राहत होती है हमारे यहाँ जैसे कि आपने एक हज़ार रुपये महीना जमा किया तो मैं आपको पाँच साल में चौरासी हज़ार रुपये दूँगा चौरासी हज़ार मतलब समझते हैं आप कि एक हजार रुपया महीना बारह बारह पाँच साठ साठ हज़ार रुपया आप जमा करते हैं लेकिन मैं आपको चौरासी हज़ार देता हूँ तो इस तरीके से अगर आपने हमारे यहाँ पांच हज़ार जमा किया तो उसका साढ़े चार लाख रुपये मिलता है पाँचवे साल में और फिक्स डिपॉजिट हमारे यहाँ हैं सबसे बेहतरीन कि अगर आपने हमारे यहाँ एक लाख रुपये जमा किया तो आपको प्रति माह एक हज़ार रुपये मिलता रहेगा हमारे बैंक की तरफ से साईं समर्पण ग्रुप की तरफ से जो ये भारत सरकार कि एक माध्यम से है रीजरा बैंक बैंक आफ इंडिया से ये पूरा प्रमाणित है तो इससे मिलता है और फिक्स डिपाजिट में भी हमारे यहाँ जिस तरीके से चूँकि ये पाँच साल के लिए है और फिक्स डिपाजिट छः साल के लिए है आपने अगर पांच लाख रुपये जमा किए तो आपको मैं छः साल में दस लाख रुपये दूँगा और इस तरीके से दस लाख रुपये वो जो जमा करेगा उसका होगा और उसका कमीशन जो है हमें बहुत अच्छा कमीशन मिलता है तो इस तरीके से ग्रुप में हम लोग इजेंट बना करके काम करते हैं हमारे बहुत से एजेंट हैं मैं इसमें भी काम करता हूँ और एक मैं रिस्ते टाउनसिप लखनऊ जो प्लाटर काम करता हूँ जो हमारे बहुत से अब मैंने कम से कम कम से कम डेढ़ सौ प्लाट बेच चुके हैं और उसमें कोई प्लाट हर प्लाट जो है कोई आठ लाख का है कोई बारह लाख का है इस तरीके से इसमें भी बहुत अच्छा हम लोगों ने पैसा कमाया और अपने एजेंट बना करके इसको काम कर रहे हैं तो ये माध्यम जो है कमाने का ये बहुत बढ़ियाँ माध्यम है और इसको लोग बड़ा प्रभावित हो रहे हैं किसी के पैसा किश्तों में भी जमा हो होता है प्लाट आप लेते हैं आठ लाख का प्लाट है आप किश्त हर महीने की किश्त में दस हज़ार रुपये दे करके आप बुक करा सकते हैं आप धीरे धीरे देते रहिए और जब पच्चीस परसेंट पैसा आपका जमा हो जाएगा तो इसमें आपको वहाँ से रजिस्ट्री कर दी जाएगी आप उसके मालिक हो जाएँगे और आप पैसे धीरे धीरे देते रहिए कोई बाध्यता नहीं है तो इससे भी जनता बहुत खुश रहती है और ये बात चलता रहता है तो चलने की बात और इसमें हमारे यहाँ कि एक हमारे यादव जी हैं राम सूरत यादव जी अभी उन्होंने ये वो भी हमारे साईं समर्पण ग्रुप से भी जुड़े हैं तो उनका काम भी बहुत सराहनीय रहा है वो हमारे एजेंट रहे हैं तो वो ये इसका भी काम करते हैं क्या नाम है ये इसे लाइसेंस बनवाना ले जाना ले आना और लोग दो पहिया हुआ चा चार पहिया हो सबका लाइसेंस वो भी बनवाते हैं ये भी काम करते हैं तो बिजनेस में उनके भी बहुत एजेंट बनाए गए हैं चूँकि हमारा एजेंट तो है हैं हाँ एजेंट भी एजेंट बनाता है तो इस ग्रुप्स के माध्यम से बहुत से काम ऐसे होते रहते हैं जो चलता रहता है और जब ये चलता रहता है तो लोगों की आमदनी भी बढ़ती है और जो इंवेस्ट करते हैं उनका भी पैसा बहुत अच्छा बनता है तो इसमें कोई घबराने की या वो करने की बात नहीं है इसमें बड़ा अच्छा सुझाव है जो रजिस्टर्ड है और जिनके माध्यम से अब तक मैंने कम से कम चालीस लाख से ज़्यादा जमा करा दिया है अब है मात्र दो साल के अन्दर चालील चालीस लाख से ज़्यादा मैं दो साल के अंदर जमा करा दिया है उसका पूरा पूरा लाभ जो मिल रहा है पूरी जनता को और लोग प्रभावित भी हैं इसके माध्यम से हम लोगों ने ये ये मुहिम छेड़ रखी है कि एजेंट बना करके इस्स इसका विस्तार किया जाए और हम लोग कर भी रहे हैं अ बहुत से दूर में चूँकि ये गाँव आ जोनपुर जिला बहुत बड़ा जिला है तो जौनपुर जिले से ले करके मछली शहर तहसील से ले करके शाहगंज तहसील से ले करके मड़ियाहूं ये सब यहाँ सब चारों तरफ ये चीज फैला हुआ है जो हमेशा ये चलता रहता है